السلام علیکم میں بول ایمن بول رہی ہوں آپ نے اپنے بچے کی یونیفام دی تھی سلنے کے لیے جی وہ سل تو گئی ہے لیکن تھوڑا سا کپڑا کم پڑ رہا ہے جی پینٹ کا کم پڑ رہا ہے نہیں اس میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا ہے اس میں جوڑ لگانا پڑے گا اگر آپ کہیں جوڑ لگا دوں اوپر تو وہ اچھا نہیں لگے گا

نہیں کیونکہ وہ مطلب نیچے کے لیے کم پڑ رہا ہے جی تو اگر میں نے ایسے بنا دی تو وہ ٹائٹ ہو جائے گی آپ کپڑا لائیے گا تو تھوڑا زیادہ لائیے گا تین میٹر لے آئیے گا جی کیونکہ وہ کپڑا بہت کم ہے اس میں بہت مشکل بن مطلب بہت مشکل سے بن پائے گی اور وہ بھی صحیح نہیں بن پائے گی باقی شٹ آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے نہیں نہیں اس میں کچھ کم نہیں پڑا ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور بس پینٹ کا تھوڑا ایشو تھا تو میں نے سوچا آپ کو کال کر کے بتا دوں میری شاپ دس بجے سے شام سات بجے تک کھلی رہتی ہے آپ کسی بھی ٹائم آ سکتے ہیں بس ایک دو کے بند سات بجے ہوتی ہے شام میں بس ایک سے دو کے بیچ لنچ ٹائم آتا ہے تو اس بیچ نہ آئیں جی وہ سب صحیح ہے شٹ سل گئی ہے بالکل جیسا آپ نے کہی تھی آپ بس کپڑا لا دیتے تو اور میں اس کو ریڈی کر دوں گی اور جی جی وہ ہو جائے گا سر آپ کپڑا لے آئیے گا اور کل آپ لے سکتے ہیں

جی پھر اس کے اگلے دن لے لیجیے گا ٹھیک اور پیسے جو ہیں وہ پانچ سو روپئے ہیں جی ٹھیک ہے کل جو چل رہا ہے وہی بتائیں گے ساڑھے چار دے دیجیے گا اب اس سے زیادہ کیا کم کریں چلیے ٹھیک ہے آپ کپڑا لے آئیے گا کل ٹھیک ہے اللہ حافظ